میرا گھوڑے کو اعزاز سواری سواری کے طور پر استعمال کرنا کرنے شوق اِس وجہ سے ہے کیوں کہ یہاں کا جو ماحول تھا یہ لکھنؤ کا یہ بادشاہوں کا ماحول تھا اور اُس زمانے میں بادشاہ گھوڑے کے سواری کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے اور بادشاہوں کا شوق تھا گھوڑے پالنا اور یہ لکھنؤ کو نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اِسی وجہ سے اُس وقت سے یہ پُشتینی کام میرا چلتا چلا آ رہا ہے اور گھوڑے پالنے کا رواج اُس پہ سواری کرنے کا رواج ہمارا پشتینی کام ہے اور اِس پہ ہم لوگ سواری کرتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے اور آج بھی لکھنؤ میں بہت سے گھوڑے جس کو ہم کھڑ کھڑا کے نام سے جانتے ہیں گھوڑا گھوڑا گاڑی کے نام سے جانتے ہیں اُس پہ سواری ہوتی ہے ہائی وے پہ روڈ پہ مین روڈ پہ اُس پہ ابھی بھی سواری ہوتی ہے اور بہت سے گھریلو اور پرانے لوگوں کو یہ شوق ابھی بھی باقی ہے گھوڑے پالنے کا اور اِسی وجہ سے میرا بھی اِسی وجہ سے یہ شوق ابھی باقی ہے کیوں کہ یہ بادشاہوں کی سواری لگتی ہے